वर्तमान समय में फोटोग्राफी का बहुत तेजी से उपयोग किया जा रहा है ऐसे के शादियों में फोटो खींचना बर्थडे पार्टी में फोटो खींचना फोटो खींचने के कई कारण हैं हम फोटो को एक अच्छी तरीके से खींचने के लिए सबसे पहला काम हमारा यह रहता है कि हम फोटो को जिस जगह पर खींच रहे हैं जिनकी फोटो ले रहे हैं उसपर एक अच्छा प्रकाश दिया जाए व केमरे को स्थिर रखना चाहिए क्योंकि बिना केमरे स्थिर के फोटो सही नहीं आएगी और केमरे को स्थिर रखने के बाद हमें हमारे पिच्चस को क्लिक करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कैमरा हिले नहीं ब फोटो खींचने की जो वह साइज रहता है वह एक निश्चित रूप से सेट होना चाहिए और फोटो खींचने का सही तरीका यह है कि कैमरे को सही तरीके से पकड़ें क्योंकि कई बार पिक्चर खींचने पर हमारे हाथ से कैमरे के बटन नहीं दब पाती और फोटो खराब हो जाती है फोटो क्लिक करने का बहुत कम समय रहता है हमें सही समय पर सही फोटो निकाल लेनी चाहिए फोटो का एक विशेष यह कार्य रहता है कि हमारे द्वारा जो कैमरा उपयोग किया जा रहा है उसका लेंस किस क्वालिटी का है वह क्लीन है के नहीं यदि उसपर एक छोटा सा भी स्क्रैच है तो वह फोटो अच्छी नहीं निकाल सकता इसलिए हमें हमारे फोटो के साथ साथ कैमरे का भी ध्यान देना चाहिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है बिना इसके हम अच्छी फोटो नहीं खींच सकते हमारे कैमरे की बैटरी का पिकअप भी एक सही होना चाहिए जो कि हमें हर समय फोटो खींचने में मदद करता रहता है